आओ तुसेंगी डोगरी दे किश वाक्य सनाने आं इ'यां ते डोगरी दी सारी गल्लां गै बड़ियां शैल होंदियां पर चलो बिच्च बिच्च जियां डोगरी दा इक वाक्य ऐ बडलै दी न्हारी नां दुख नां बमारी ते इ'यां आ भैन चुगली करचै बेहियै इक दुएं दियां परोखां करदे रौह्ना सारें जां चलो जी हून सर्दियां आइयां ते चलो जी मक्की दा टोडा खाना ते कन्नै साग खाना ते एह् बुड्ढे बेहियै गल्लां करनियां कट्ठे बेहियै ते अगर जनानियां दो लग्गी जान उ'नें दोऐ रलियै परोखां करनियां इक दुए दियां म्हल्ले दी जनानियें दियां ते बच्चा कोई आया उसी आखना आ बच्चा बसोह् थोह्ड़ा बौह् थोह्ड़ा इत्थै